योगु पंहिंजे निजी विकास में ॾाढी मदद थो करे योग जे योग जे करे पाण जीअं योग निद्रा कंदा आहियूं त पंहिंजो पाण खे छॾे सभु कुझु बिल्कुलु शांत चित थी करे सुम्हंदा आहियूं पोइ उन सां ॾाढो पंहिंजे पाण खे अंदरि ई पाण पढ़ंदा आहियूं की पाण छा आहियूं ऐं शांत थी करे भॻवान जी तरफ़ु पंहिंजो मनु वेंदो आहे त भॻवान खे यादि करणु मेडीटेशन बि योग जो ई आहे उन में मेडीटेशन पाण सिखंदा आहियूं त ॾाढी भई पंहिंजो अंदरूनी सॼो शरीरु पाण ॾिसी सघूं था ऐं मनु भॻवान जी तरफ़ु पंहिंजो लिंव लॻाए सघूं था इहो ॾाढी आसानु थी वियो आहे योग जे करे ऐं प पंहिंजे लाइ टाइम कढी करे योगु करण सां मनु शांत थींदो आहे